गेम्स म्हणटाय त्यो पॉजिटीव इम्पेक्ट अससोता की त्या सोदां सगलें कनेक्ट जाताय आनी जाय जाणां कडेन मेळटा जायत जाणांक बरें करून खेळटा तूं बरो भाशेन उलोवपा शिकता तेंच बारबन सो तो एक पॉजिटीव इम्पॅक्ट करता आमगे लायफाक